हम एगो ऑनलाइनसँ नेकलेस मंगेने रहुँ जकर डि कलर बहुत सुन्दर छलै आओर ओकर डिजाइनिंगो बहुत नीक छलै जाहिसँ ओ हमरा बहुत पसन्द आयल